سات ہزار دو سو اٹھارہ چھ لاکھ تین ہزار پانچ ہزار سولہ سو اکیس ہزار تین سو چار ہزار تین سو بیس